जय झूलेलाल असां सिंधियुनि जे लाइ बिज़नेस धंदो जेको असांजे ख़ूनु में शामिलु आहे गवर्मेंट असांखे घणियूं ई सहुलतियूं ॾींदी आहे पहिरीं सहुलियत त इहा ॾींदी आहे जीअं असां नंढो पंहिंजो धंदो खोलींदा आहियूं त उन में पहिरियों त लाइट जो बिल घटि लॻंदो आहे हिकु सालु ताईं जीअं असांजी रोज़गारु असांजो वधंदो आहे त तीअं असांजो लाइट जो बिल वधाए वेंदो आहे एक्सेस पहिरियों घटि लॻंदियूं ऐं उहे वधाई वेंदियूं आहिनि इन जे करे ई त असांजे भारत देश में नंढा नंढा कारखाना हरे हर हंधि हूंदा आहिनि ऐं अॻिते बि जेसि ताईं असां सिंधी आहियूं असांजा धंदा अॻिते हलंदा ई हलंदा पिया ऐं दुनिया जे कुंड ऐं में असांजो नालो वधंदो पियो